ہمارے مسلمان مذہب میں دو طرح کے خوشیاں منائے جاتے ہیں ایک عید اور ایک بقرعید عید کے دن ہم لوگ صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں اور سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ٹہلنے لکل جاتے ہیں اور فر جب ٹہل کے آتے ہیں تو ہم لوگ نہانے دھونے کی تیاریاں کرتے ہیں اور فر ہمارے گھر کے جو چھوٹے اور بچے ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ہم لوگ خوشی سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور عیدگاہ میں جا کے خطبہ سنتے ہیں بیانات سنتے ہیں اور ہم فر نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ کچھ سامانیں خریدتے ہیں کچھ کھلونے خریدتے ہیں بچوں کے لیے فر وہاں سے روانگی کے وقت ہم لوگ تمام لوگوں سے گلے ملتے ہیں فر وہاں سے گھر آتے ہیں سیوائیاں وغیرہ خاتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسروں سے ملاقات کرنے کے لیے آپس میں ہی چچیرے بھائی اور برے ابو وغیرہ سے سب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور فر ہماری امیاں جو ہیں وہ طرح طرح کی پکوان بنائیں بناتے ہیں اور ہم اس کو بہت مزے سے کھاتے ہیں اور دوسرا تہوار بقرہ عید ہے اور دوسرا تہوار بقرہ عید ہے اس میں ہم لوگوں کو اس میں ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں اور فر اس کو تین حصہ لگاتے ہیں فر اس کو ایک غریب میں بانٹتے ہیں فر ایک اپنے گھر میں رکھتے ہیں فر اپنے جو ایک پڑوس وغیرہ ہوتا ہے دوست احباب ان کو دیتے ہیں